नमस्कार भइया हाँ भाई जूता तो इस समय बहुत से हैं बहुत कंपनी के हैं हाँ बढ़िया में है बढ़िया क्वालटी का है आप कहिए किसको लेना है कौन सी साइज लेना है भाई दो हजार से लेके दस हजार तक है दो हजार से इस्टाटिंग है दस हजार तक आप बताइए कितने तक का चाहिए हाँ तो सात आठ हजार वाला दे देंगे और ये बताइए कि बरसात में चलने वाला चाहिए हाँ तो बरसात का सीजन है तो जैसे आप अधिक मतलब दाम में लेंगे तो मतलब चमड़े का जूता मिलता है तो आप पानी में चलेंगे तो खराब हो जाएगा हाँ इस हाँ तो हाँ तो फ्राइबर में इतना महँगा जूता नहीं आता है

कम दाम दो हजार रुपए तक आएगा नहीं ज़्यादा नहीं बता रहे हैं उसमें आइएगा कुछ सौ पचास कम हो जाएगा हाँ तो ये निर्धारित करिए कि कौन सा चाहिए आपको मतलब किसी मतलब शादी विवाह में जाना है कि किसी सभा में जाना है तो आप उसी हिसाब से ना लेंगे

तो आप चमड़े का जूता ले लीजिए हाँ तो रबड़ का लीजिए रबड़ का वही आपको पड़ेगा अट्ठारह सौ रुपये का पड़ जाएगा अरे भाई सरकार उसपे जी एस टी लगा बैठी है ना वा एयरपोर्ट से लाना पड़ता है एयरपोर्ट से लाना पड़ता है सब भाड़ा जोड़कर के ना हम लोगों को दस बीस मिलता है ठीक है भाई कस्टमर को क्वालटी अच्छा ना चाहिए क्वालटी अच्छा ना चाहिए अगर गड़बड़ हम समान देंगे तो फिर कस्टमर आएगा हमारे यहाँ ठीक है भाई आपको पाँच सौ का जूता हम दे दें और कल के लिए वो बेकार हो जाए तब आप किसको पकड़ेंगे पाँच सौ का पर कोई रिस्क हमारा नहीं रहेगा हाँ खराब होने पर आपका रिस्क रहेगा